जेना जे धिआ धिआपुताके होइ छै मैथिलीमे सिखबैके चाही मैथिलीमे बोलैके चाही मैथिलीमे बोलै हइ तऽ अच्छा होइ हइ इसकुल जाइ छथिन तऽ इसकुलमे मैथिली से पढ़बै लिखबैके चाही सिखबैके चाही मैथिलीमे बोलै से अच्छा हइ हमे ही हमे आर बोलै छिए मैथिलीमे कहली धिओपुताके मैथिलीमे बोलैलए मैथिलीमे बोलै से हइ इसकुलो बोल मैथिली से मैथिलीमे बोलै से मैथिली बोली अच्छा लागै हइ अच्छा कहतै सर भी सर आरके भी कहै छिए मैथिलीमे पढ़बैलए मैथिलीमे बोलबैलए बोली सिखबैलए मैथिली बोलतै तऽ मैथिलीमे अच्छा रहतै हमे आर जेना मैथिलीमे बोलै छिए ने तऽ धिआपुताके कहै छिए मैथिलीमे बोलैलए मैथिलीवला बोली बहुतेक अच्छा लागै हइ सर छथिन सरोके कहली मैथिलीमे पढ़बैलए मैथिलीमे अथी बोलबाबैलए मैथिलीमे बोली अच्छा लागै हइ अच्छा मैथिली बोलतै ने तऽ ठीक रहतै किएक तऽ इसकुलोमे भी जेना मैथिली बोलै छथिन तऽ मैथिलीवला बोली ठीक लागै हइ बोलैके चाही मैथिली मैथिली किएक तऽ कोनो भी धिओपुता रहै छै सिआन भी रहै तऽ मैथिलीमे बोलैके चाही बोललाके बाद बहुत ठीक रहै हइ सर इसकुलमे जाइ हइ तऽ धिआपुताके कहलक मैथिली बोलो हिन्दी बोलो जकरा जेहन बोली होइ छै तेहन बोलै हइ धिआपुताके जएह सिखतै सएह ने सिखेथिन सएह ने धिआपुता बोलतै तऽ जेना मैथिली बोलै छथिन तऽ कहै छथिन मैथिलीमे बात कर तऽ मैथिलीमे बोलै छथिन जकर जेना होइ छै तेना बोलै छै किएक तऽ मैथिली बोली अच्छा लागै हइ हमे आर जेना मैथिलीमे बोलै छी ओइसन ही बोलैके चाही धिओपुताके मैडमजीके सरके सभके सिखैके चाही कि मैथिलीमे मैथिलीमे ठीक बोली हइ अच्छा बोली विचार मैथिलीवला बोली ठीक हइ ठेठी नहि बोलैके चाही मैथिलीमे बोलैके चाही जकरा जेहन भाषा अबै छै ओहन भाषा बोलै छथिन आँ किएक तऽ सबसे अच्छा बोली मैथिली मैथिली मैथिलीवला बोली ठीक हइ जेना हमे आर बोलै छिए तेना बोलब धिओपुताके सर छथिन तऽ सर कहतै से मैथिलीमे सिखबैलए मैथिलीमे बोलबाबैलए या पढ़बैलए भी मैथिलीमे जेना हिन्दी होइ इंगलिश होइ धिआपुता नहि बुझै हइ तऽ मैथिलीमे सिखबैके चाही मैथिलीमे पढ़बैके चाही पढ़ेलाके बाद ठीक हइ